कल ही मैंने प्रेसर कुकर पे खाना बनाया था अपना खिचड़ी हो गया आलू हो गया तो प्रेसर कूकर पे क्या है कि हम काफ़ी चढ़ा के फल सब्जियाँ और काफ़ी या तरह के खाने बना सकते है हम काफ़ी प्रकार के खाना बना सकते है उसपे वो नॉर्मल कूकर पे हम इतना खाना नहीं बना पाते है प्रेसर कूकर पे क्या होता है कि समय भी हमारा कम लगता है और खाना भी जल्दी बन जाता है जैसे खिचड़ी वगैरह बनाना हो या कुछ भी करना हो आपको या आपको आलू उबालना हो या कुछ प्रकार के सब्जियाँ बनाना हो तो आपको जा कम समय मे आपका खाना बन जाता है जो सामग्री लगती है वो सामग्री भी कम सामग्री में आपका काम हो जाता है जहाँ पे अगर आपको तेल की तेल आपको डालना हो आपको तीस एम एल मे भी काम हो जाता है तीस एम एल से भी कम में ज़ीरो पॉइंट थर्टी एम एल में भी काम हो जाता है बाकी अदर कूकर मे आपको उबालना और उसको फ्राइ करने में भी काफ़ी समय लग सकता है और साथ ही साथ स्लो कूकर मे क्या है कि हमारे टाइम भी जाता है जल्दी हीट भी नहीं होता है गरम भी नहीं हो पाता है वो प्रेसर कूकर क्या है जल्दी गरम भी हो जाते हैं आप उसको नॉन स्टिकी अगर होते है तो इन्डक्शन पे भी आप अपन उसको